गोदो आं बिनानाव दिपालिजों आङो एखनबा सानसुबा एखनबा मिलायलायबाय गेलेलायबाय रंजालायबाय एखनबा नांलायबाय एबा खमलायबाय बिब' बिनानाव सानैजों बिदिनो थरख' बिथरख' जालायो एखनबानि समाव बेखौ होनबाबो जोङो रागा रागिबाबो जों एखनबा मिलायलायनानै मोजाङै मोजां गोरोब लायनानै जों जालायदों आरोखि ओमफ्राय आरो दा जों आं दा हाबा जाफैबाय आं बेंटलाव ओमफ्राय दा फिसाफोर आंहा फिसाजो सानै दं ओमफ्राय फिसाज्ला सासे दं फिसाजो सासे देरसिनखौ हाबा हरबाय दा फिसाजो फिसाज्ला सानै दं आंहा बोरायबो दं ओमफ्राय दा बिदिनोसै बे संसार जानाय बेलायावबो बिदिनो एखनबा संख्रि बानलुनि दावराव जालायबाय एखनबा फिसाफोरखौबो खामानि रोङैनि बुंबाय रायबाय रायाबाबो जाया बुङाबाबो जाया जाहैबाय दा रायनायजों लोगोसे बोसोनबो होनाय जाबाय एखनबा गावनि आखलावबो रायजाबाय बुंजाबाय बेनो आरोखि एखनबा बिजाव जालिफोरजोंबो बिदिनो एखनबा मिलायलायबाय एखनबा नांज्लाय खमज्लाय जालायो बिदिनो एखनबा मिलायलायबाय आरोखि बेनो आरो